آج جو ہم لوگ بات کریں گے اردو زبان کے اوپر ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں اور ہمارے علاقوں میں جو باتیں ہوتی ہے وہ اردو زبان سے ہوتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی مطلب سب کو خوشی ہوتی ہے اردو زبان کی بات کریں اردو زبان ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے جیسے ہم لوگ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو یا کوئی تقریر ہو یا کوئی مطلب کچھ چیز ہو یا کسی سے بات ہو تو ہم لوگ اردو زبان میں ہی کرتے ہیں جیسا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کوئی ہاں میرے کوئی میرے یہاں تشریف لاتا ہے تو ہم لوگ اس سے کہتے ہیں خوش آمدید آپ کا آنا مبارک ہو بہت شرف کی بات ہے آپ میرے یہاں مہمان بن کے آئے ہیں یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے تو ہم لوگ اس طرح کسی کا آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں اردو زبان میں ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اردو زبان میں ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کوئی اگر جائے تو ہمیں اسے ویلکم یا کچھ نہیں کہتے ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں خدا حافظ اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں مطلب آپ مطلب جائیں تو کہہ دیں ہم لوگ خدا حافظ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس طرح ہم لوگ کسی کو الوداع کہتے ہیں اردو زبان میں الوداع بھی کہتے ہیں خدا حافظ الوداع مطلب اس طرح ہی ہم لوگ بات کر کے ہم لوگ بات چیت مطلب اردو زبان کی ہی بات چیت ہوتی ہے ہم لوگ کے علاقے میں اور ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ آپس میں کسی سے بات کرتے ہیں جیسے ہم کسی کے یہاں اگر ہم کسی دوسرے سے ملاقات دوست ملاقات کریں تو کہتے ہیں السلام علیکم تو ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام مطلب ایسے ہی ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اردو زبان میں ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اور لوگوں سے مطلب اچھا لگتا ہے ہم لوگ مطلب اپنے علاقے میں گھروں میں اردو زبان کے ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے جیسے ہم لوگ مطلب کہ اگر فنکشن ہو تو تقریر اوکریر جب ہوتا ہے نا تقریر جب کرتے ہیں ہم لوگ اردو زبان میں ہی اس کی ابتداء کرتے ہیں اور اور اس کی اسٹارٹ کرتے ہیں اردو زبان میں ہی ہم لوگ ہر چیز کرتے ہیں جیسے کسی سے بات کرنا ہو یا فون پہ ہو یا کسی سے مطلب آمنے سامنے ملاقات ہو تو اسے اردو زبان میں ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور اچھا خوشی کی شرف کی بات ہے جو اردو زبان میں بات کرنے میں اچھا بہت خوشی بھی ملتی ہے اچھا زبان ہے اردو زبان ہم لوگ اردو زبان کی بہت اچھا عزت کرتے ہیں اور ہمارے پرانے زمانوں میں بھی اردو زبان کی بھی اردو زبان ہی استعمال کرتے تھے ہمارے بزرگان دین جو علمائے کرام مطلب جو بھی گزر ہم لوگ کی گھر سے بھی کتنا آدمی گزر چکے ہیں پہلے محرومہ تو اردو زبان میں ہی بات کرتے تھیں اردو زبان میں بات کرنا ہم لوگوں کے لیے باعث شرف کی بات ہے اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں الحمد للہ ہم لوگ اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں اردو زبان میں بات کرنے میں ہم لوگ کو بہت خوشی بھی ملتی ہے اور اردو زبان میں ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ دوست سے ملاقات کے لیے گئے تو اس کے گھر میں میں نے اس کے یہاں تشریف رکھا تو ان لوگوں نے ہماری خوش آمدید کی اچھا لگا مجھے دیکھ کے مجھے لگا کہ بھائی ادھر بھی ہوتا ہے اردو زبان میں بات بہت خوشی ملی بات کر کے اس لیے اردو زبان کی ہی ہم لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں کسی کے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں تو اردو زبان میں بولتے ہیں کسی کے یہاں سے آنا ہو تو اردو زبان میں بولتے ہیں مطلب کوئی اگر رخصت بھی کرتا ہے ہم لوگ کو اردو زبان میں ہی کرتا ہے مطلب اسی طرح ہم لوگ ہے تھینک یو سو مچ